जी हाँ भोपाल जिले से एक सौ दस किलोमीटर दूर गंजवास्ता नामक एक जगह है गंजवासुधा से पंद्रह किलोमीटर दूर एक उदयपुर नामक शहर है एक छोटा सा गाँव कह ले जहाँ पे नीलकंटहेश्वर मंदिर शिव जी का मंदिर है और उसी से एक या दो किलोमीटर दूर एक पहाड़ है जो बहुत सुंदर दृश्य देता है जहाँ आप सूरज उगते टाइम उगते समय देखोगे तो एक बहुत अच्छी आपको एक दृश्य देखने को मिलता है उस चढ़ाई करते समय आपको काफ़ी लम्बा पहाड़ चढ़ना पड़ता है और सबसे ऊपर अगर आप जाते हो उसकी चोटी पर तो आपको वहाँ पर एक चार खूटा कुआँ देखने को मिलता है जिसके अन्दर आप जा नहीं सकते बस देख सकते हो की एक पहाड़ जो इतना लम्बा है वो चीज आपको वहाँ पर एक कुआँ देखाती है और वहाँ खड़े होकर आप अगर आप वो चीज का दृश्य देखते हो आप बाहर देखते हो तो आपको बहुत अच्छा दृश्य दिखाई देता जो आपको इतना सकारात्मक भाव देगा की बस यहाँ बैठे रहो और सबको देखते रहो आपको देख के जो सुकून मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा आनंदमय होता है मैं अपने दोस्तों के साथ कई बार वहाँ गई हूँ मैं अपने परिवार वालों के साथ कई बार गई हूँ परिवार वाले दोस्तों के साथ सबके साथ गई हूँ मैं एक बार तो मुझे याद है कि मैं नया वर्ष मनाने उधर पर गई हुई थी तो वो बहुत यादगार मेरे लिए पल रहा था कि हम अपने दोस्तों के साथ वहाँ गये हुए थे वहाँ के कुछ रहस्यमय कहानियाँ भी है कई ऐसी वर्णन है जो हम वो ऐसे कई दृश्य है जो वहाँ हम देख सकते है वहाँ हमे देखने को और सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है क्योंकि वहाँ पर कई ऐसी चीज़ें है जिनका इतिहास है और कई चीज़ें तो ऐसी है जिनका हमारे किताबों मे भी वर्णन किया गया है